औ आं सफैदों अह आथिखाल साहा बागाना जेरावब्लाबो जेरावबो बे खामानिखौ मावदों आबादारिफ्रा बेनि फारसे गोसो होदों दा बेनि थाखाय साहा आबादनि थाखाय एसे एसेबांसो एरियानि माबा खालामनो नागिरदों आच्छा आच्छा आच्छा आच्छा बिदिब्ला गिबियावनो बे हाया बे दै थानाय बेबादि गाहाय ल'लेन्द नाङा एसे दै थायैबायदि एसे गोजौ जायगाबा साबसिन जायो गिबियावनो बेखौ मोजांनो ट्रेकटरजों आह सय साट बेबो माबा खालामनांगोन हाखौ एवनांगोन सय साट बारसो एवनानै बावहाय मोजां मेनिउर होनांसिगोन ओम मेनिउरखौ होनानै बेनिफ्राय बेहाय जों गिबियावनो हाखौ रेदि खालामनानै लाखिनांगोन लानानै उनाव बे फुलिखिनिखौ लाबोगोन नों बेगरनिफ्राय लायोब्ला बियो खम लास्थिं बेनि आह लिंगुरथिबा खम जायो खिन्थु खलमनिफ्राय अह बे खलम लायोब्ला बियो सिक्सटि यार्सनि गोबां जायो सिक्सटि यार्सनि बारा गोबाव जोरो बेनिफ्राय प्रडाकसन मोनबाय थागोन बेनिखायनो बे आबादखौ मावब्ला बे फुलिखौ मोजां बे बोसोरनै बोसोरनैनि एजनि फुलिखौ लाबोनांगोन आरो बिखौ र' लाइनाव लाइन बाय लाइन बेखौ दुइ दुइ फुट एसे गोजान लाइन टु लाइन दुइ फुट बेनिफ्राय फिफां थु फिफां दुइ फुट आरो बेनि स्टेज गुवार बियो दुइ फुट जानांगौ ओम आह आह दुइ फुट आह एसे गोजान गोजान ओह ओह दुइ फुट दुइ फुट आरो बेथिं लाइन साइथजोंबो दुइ फुट दुइ फुट बेबायदि खालामनाय गायोब्ला साहा आबादा मोजां जागोन बेनिफ्राय ओम औ ओम थाबैनो लादों

ओम ओम ओम ओम थिगानो दङ बिदिब्ला आह मिजिं थिबाय खामानिया मोजां जागोन आरो जेरै आं बुंबाय बेबादि खामानिखौ मावब्ला आबादा मोजां जागोन होमबा दोन्थ'नोसै ओम ओम दे औ दे